हमरा लेल जे छै जे जे कोनो एहन समय जेना होइ छै कि जे हमरा अगर हम पढ़ाइए केलहुँ तऽ हमरा पढ़ाइमे बहुत बहुत विविधासब आएल आओर ओ विविधाके लेल हम सामना करब बहुत विविधा आएल जेकि हम ठाड़ चलि नहि सकै छी एहि तरहके लेल हमरा छलै कोनो इन्टरेमे भेल या ग्रेजुएशनेमे भेल जेकि हम अपन पाएरसँ चलि नहि सकै छलहुँ लेकिन हमरा कोनो चीज शरीरमे होइते होइते लेकिन हम अपन बहुत कष्ट काटिके ओ चीजके केलहुँ हमरा एहिलेल बहुत लोक कहलक जे नहि एहिबेर नहि दिऔ एहि बेर नहि दिऔ परीक्षा एना नहि दिऔ एना नहि दिऔ हम कहलिअनि जे भऽ जाइ हमरा जे जेना हैत लेकिन हम करबेटा करब एहिलेल जे कोइ संशय या जे कोइ जे किछु करी ओहिलेल हमरा कोनो फर्क नहि पड़ैए लेकिन हम कोनो चीज करबेटा करब पढ़ाइए करब तऽ पढ़ाइए करब हमरा विवधोसब भेल जेना एते फीवरे भऽ गेल रहै जे एक सओ एक भऽ गेल रहै लेकिन ओहो फीवरमे हम अपन गेलहुँ जेना गेलहुँ पैदले गेलहुँ जे गेलहुँ बसेसँ गेलहुँ टेम्पूएसँ गेलहुँ लेकिन हम केलहुँ ओ हमरा केनाइ जरूरी रहै एनहे एनहे समयसँ बहुत भेल बहुत आएल हमरा सङ्गे सएह